जेल्लै जेल्लै करोना चलेआ हा ते उसलै अस अपने घर किश किश बनाइयै ते खंदे हे बनानी मैगी बनाई लैनी कुतै मोमो बनाई लैने कुतै घर अपने बच्चें बास्तै पकौडे़ बनाई लैने इ'यै किश बनाई बनाइयै ते खंदे रौह्ना ते अपने घर गै रौह्ना कुतै बाहर निं जाना ते बाकी होर घर अस इ'यां जिमींदार बंदे आं अपने घर गै रौह्ना घर गै बनाई बनाइयै दाल पानी इ'यै किश बनाना ते इ'यै किश खाना कुतै दाल बनाई लेई दाली कन्नै कोई फुलका बनाई लैआ कदें ढोड्डे बनाई ले कदें फुलके बनाई ले साग बनाई लैने सागा कन्नै बी ढोड्डे बनाई लैने ओह् खाई लैने घरा बिच इ'यै अग्ग बाली लैने लकड़ियां लाइयै अग्ग बालियै फुलके ढोड्डे ते कदें कदें कंडी दे रौह्ने आह्ले आं चौल बी बनाई लैने जे होई सकै ते ते बाकी होर बच्चें बास्तै घर अपने बच्चें गी रखना बनाई बनाइयै बच्चें गी खलांदे रौह्ना कुतै लेइयै दकानै उप्परा आइयै बनाई देना किश खाई लैओ बच्चे गी आखना बाहर निं जाना अपने घर गै रौह्ना ते बाकी होर घरा दे इ'यै सिस्टम होंदे बनाई लैने ते खाई लैने घर होर बाकी आं होर दिक्खी लैओ तुस आपूं भाई जो किश बनाना तनाना होंदा इ'यै किश बनाना ते इ'यै किश खाना होर गवांऽ बच्छे डंगर रखे दे मेहियां रखी दियां गवांऽ रखी दियां दुद्ध चौने उ'नें गी दुद्ध गर्म करियै दि'न्ने देहीं बनाई दि'न्ने देहियें कन्नै ढोड्ढा खाई लैंदे कुतै फुलका खाई लैंदे कुतै दस अपने घरा दा पनीर बनाई दि'न्ने कुतै ओह् बी खाई लैंदे बचारे जे किश खाने ई जेह्ड़ा थ्होऐ अपने घर जिमींदार आं कोई उ'ऐ लै कम्म ते ऐनी हैन बल्कि खाई खूई लैने इ'यै किश बनाना ते इ'यै किश खाना ते होर बाकी अपने घर ठीक बच्चे न नि'क्के नि'क्के कपडे़ घर अपने लेई दैओ इ'नें गी कपडे़ बनाई दैओ सेआई दैओ इ'यै किश करना अपने घर गै रौह्ना थोह्ड़े थोह्डे़ सीऽ बी लैने सीयै बी लोआई लैने बाहर निं जाना करोना बिच साढ़ा कम्म हा भला घर गै रौह्ना बाहर निं जाना घर बच्चें गी रक्खियै ते घर बनाई बनाइयै किश किश खलांदे रौह्ना मैगी बनाई देनी कुतै ओह् बनाई देने नूडल बनाई लैन्ने घर अग्ग बालियै लक्कड़ियें दी ते करी लैन्ने बच्चें बास्तै बनाई लैन्ने खान बच्चे आं फिर आं फिर होर जिमींदारें दे इ'यै किश होंदा ढोड्डे फुलके ते दुद्ध देहीं होर डंगरें दा करी लैंदे भला डंगर बच्छे गी घाह् पाई आओ फिर घाह् पाई औने थोह्ड़ा बाहरा दा बी करी औने जिमींदार आं डंगरें गी घाह् पाइयै दुद्ध चोइयै घर आह्नने घर करियै गर्म गुरम करियै इ'नें गी बच्चे गी पिलाई औने खलाई लैन्ने होर बनाई सकने जेह्ड़ा किश बनदा ऐ इ'यां इ'यां कदें दाल पानी बनाइयै खलाई औने बचारें गी नि'क्के नि'क्के बच्चे न ते होर ठीक ऐ जेड्डा जि'यां जि'यां टैम लंग्गा दा कड्ढा ने बड़ा औखा टैम कड्ढेआ हा घर गै बच्चे रखने बच्चें गी बाहर निं जान देना बनाई बनाइयै खलांदे रौह्ना किश जेह्ड़ा किश बनना कुतै दुद्धा दी खीर बनाई लैनी कदें कदें दुद्धा दी पनीर बनाई लैना घर बनाई बनाइयै बच्चें गी खलांदे रौह्ना कि के बच्चे बाहर निं जान इ'यै घर बच्चें बास्तै बनाओ सियां बट्टी लैन्ने आं अपने घर आटे दियां ओह् बनाइयै दुद्धे बिच घ्योआ बिच बच्चे गी खलाई लैन्ने भला बच्चे घर गै रौह्न बाहर निं जान बच्चें गी बाहर निं जान दित्ता घर अपने बनाई बनाइयै किश खलांदे रौह्ना होर केह् बनाना होंदा ऐ ढोड्ढा साग दे दाल इ'यै किश बनाइयै बच्चें गी घर खलाना ते इ'यै किश बच्चे खाइयै बेचारे घर गै रौहंदे हे बाहर निं हे जंदे बाहर जान निं देना खतरा बाहर ओह् करोना आई जंदा ऐ अपने घर र'वो किश खाओ आं बाकी होर घर फैमली नि'क्की जेही ऐ बनाई बनाइयै खलांदे रौहन्ने हे खंदे रौहंदे बच्चे होर जो किश घरा दा होंदा ऐ घर गै बनाई बनाइयै खलांदे रौह्ना ते होर अग्ग शग्ग बाली लैन्ने लक्कड़ियां शक्कड़ियां लाइयै ते बनाई लैन्ने नेईं ऐ कुदै कदें कुदै गैस लाई लैन्ने थोह्ड़ी थोह्ड़ी कदें चलाई लैन्ने कम्म बच्चें बास्तै बनाने बास्तै